तशें पळोवंक गेल्यार पयलीं आनी आतांचो जो काळ आसा ता मत आमी किचनाचे सामाना विशीं उलोवपाक गेल्यार खुबशे फरक आमकां दिसता पयली ओल्ड एज आनी आतां ह्या भितर खुबशे फरक दिसता खुबशे इंस्ट्रुमेंट्स खुबशे एप्लायन्सीस आसा ज्यो आतां आयल्यात जे पयलींच्या हितून नासले आनी आतां ते आयल्यात फॉर एग्जाम्पल मेन हो म्हणल्यार सिलींडर गॅस सिलींडर आतां आमी पयलींच्या हितून पळयत पळय ओल्ड एजान आमी वचत जावं थंय आमकां दिसता की बायलो रानांनी वताल्यो जावं आपले कुळागर आनी हय वचोन लांकडां जी सुकी लांकडां आसताली ती आडटाली जळो करताली पावसाचो जळ जळो म्हण तो पावसान यूज जावपी असो तो वर्सा हें करून सांबाळून दवरतालीं आनी तो मागीर यूज करताली तातूंत खुबशें हें आसतालें की ते वूड जळय मागीर ताजो धुंगोर येतालो तो धुगोर दोळ्यान वचप तो हेल्दी आनी हेल्दी आसतालो त्या हितून खूब लुकसाणूय जाताले आयज आमी पळयशी जाल्यार हे नवे हितून आमी पळयशीत जाल्यार गॅस सिलींडरान ताचो जागो घेतलेलो आसा स्मोक फ्री आनी ह्या कारणान हे खुबशे हेल्थ हजार्ट्स हे जे आसात तेजेर हे मात करता कारण पयलींचे जे हे आसताले तातूंत हे एक बेनिफीट अशें आमकां दिसता दुसरें पयलीं आमी पळयतली पळयताले की मिक्सर ग्रायडर हे हो आतां मिक्सर ग्रायडर आयल्लो आसा पयलीं आमी पळयताली जी फातरीचेर मिरसांग वाडटाली आनी ताका टायमूय खूब लागतालो चवय बरी आसताली आनी एक टायम एक टायम वतालो की आयज आतां वांटूंक बसला जाल्यार ती वाडटा वाडटा वाडटा खूब खूब टायम वयतालो आयज आमी पळयता हो टायम त्या हेतूतल्यान कमी जाला म्हणजे एक मिक्सरान तूं घातलें जाल्यार एक पंदरा धा मिनटान एक धा मिनटां भितर तुजी मिसांग वांटून तयार जाता तशेंच आनी बाकीचे एप्लायन्सीस आमी पळयची जाल्यार रेफ्रिजिरेटर आसा पयलींच्या हितून आमी दूद जावं हें सांबाळून दवरूंक शकनासलें तें गरम करुनूच दवरताले बट आयज कितें आसा फ्रिजान तें हाडलें तें उडयलें दोन दीस ते फ्रिजान उरता भाजी आनी ही भाजी वेगवेगळे पयली पद्दत कितें आसा एक बारीकशी भाजी हाडली ती एक यूज जावना जाल्यार ती पिड्ड्यार जावन वताली पूण आज किदें आसा तें एटलीस्ट एक पांच एक चार पांच दीस ती फ्रिजान दवरून सेव करूंक शकता बाकीचे आनी म्हणत फिल्टर म्हण आनी खुबशे अशे एप्लायन्सीस आतां आयिल्ले आसा जो फिल्टर आसा ओवन आसा ओवन आतां रेडीमेड भितर तूं गरम करून दवरूं शकता बाकीचे आतां मिक्सर ग्रायडर जालो बाकी रॅफ्रिजरेटर जालो बाकीचे आनी खुबशे आतां प्रेशर कुकर आसा रायस कुकर आसा रायस कुकरान तूं रायस म्हणजे पयलींच्या आदले हितून आमी एक तोपान हांडीन उदक घालून तातूंत ते शिजोवन ते शीत तयार करताली पूण आज रायस कुकर आयल्ल्या कारणान तातूनच उदक घाल तातूनच तांदूळ घाल ऑटोमॅटीक तो आपले शीत रेडी जाता हे हितून टायम खूब वाचता आनी आतां जग फास्ट फोवर्ड गेल्ले कारणान हे खुबशे चेंजीस किचनान आमकां दिसता ज्यूस ग्रांयडर म्हण पयलींच्या हितून ज्यूस ग्रांयडर आनी हे कांय नासले पूण आतां किद्या सगळे फास्ट जाल्ले कारणान ज्यूस ग्रांयडरूय आमकां दिसता